जियां मेरा इक बचपन दा बड़ा शौंक हा की में डांस करांऽ ते साढ़े स्कूल होंदा ऐहा पर उसलै साढ़े माता पिता सानूं इन्नी इजाजत निं हे दिंदे आक्खदे हे कुड़ियां जिन्नियां अंदर रौह्न ते ठीक ऐ चलो इं'या करन ते दिंदे हे जियां छब्बी जनवरी होई ओह्दे च करदे हे जियां कोई स्कूल छोटा मोटा फंक्शन होऐ उत्थें कीता कदें सानूं मौका निं लग्गेआ जेह्ड़े अस अग्गें जाइयै करचै मेरा बड़ा शौक हा ते हून मेरी बेटी ऐ ते में उस्सी कदें निं रोकनी स्कूल च बड़े डांस बिच बड़ा हिस्सा लैंदी ऐ ओह् डांस करने च हुए उस्सी दो तिन्न बारी मेडल बी मिले न ते में अपनी बेटी बी आनी ऐ जे बेटा तुसेंगी मन करदा की असें अपना की में डांस करना ऐ ते में इस्सी बिच अग्गें जाना चाह्नीं ऐं ते अस तुसेंगी जेह्ड़ी हिम्मत दिन्ने आं सपोर्ट करने आं ते एह् करना चाह्नें ऐं जियां उंदी खुशी ऐ जियां अज अस अपने बच्चें ई चाह्ने आं तुस जेह्ड़ी बी लाईन च जाना ते इस्सी जियां कि अस आक्खने आं कि उस्सी अस बड़ा ते असें एह् कम्म करना ऐ ते इस्सी बड़े ध्यान कन्नै करो ते बड़ी मैह्नत कन्नै बड़ी लगन कन्नै करो बड़े प्रेम कन्नै करो आक्खदे निं कम्म कोई बी करो मैह्नकत कन्नै करो ते अच्छा होंदा ऐ ते आक्खदे निं मैह्नत दा फल बड़ा मिट्ठा होंदा ऐ ते अग्गें चलो सानूं इन्नी कुसै नै हिम्मत निं दित्ती जां सपोर्ट निं कीता अज अस अपने बच्चें गी कन्नै होइयै आक्खने आं की तुस जेह्ड़े बी ओह्दे च जाना चाह्ने ओ जे तुस आक्खने कि असें डॉक्टर बनना ते तुस ओह्दे च चली जाओ जियां तुसें ई शौक ऐ की असें डांस करना ऐ ते तुस डांस करो साढ़े शौक निं पूरे होये कोई गल्ल निं साढ़े टैम कुछ होर हे थुआढ़े टैम कुछ होर न क्युंकि अज दे मां प्यो कोई बी मना निं करदे अपने बच्चे गी जिस लाईन च जियां बच्चे गी खेल च जाना ते अजकल्ल दे माता पिता आक्खदे की म्हाराज तुस खेली लाओ खेल च अग्गें बद्धो ते एह् चीजां जेह्ड़ियां बड़ियां जागरूक होई दियां न अग्गें लोक एह् चीजें कोला डरदे हे ते केह् आक्खदे केह् रक्खे दा इनें चीजें च केह् रक्खे दा अज ओह् टैम निं रेह् दे अज तुस जेह्ड़ा कुछ करी लाओ ओह्दे च गै तरक्की ऐ पर इक एह् ऐ कि मैह्नत मैह्नत ते लगन कन्नै जेह्ड़ा बच्चा कम्म करै बच्चा बड़ा कामजाब होंदा ऐ बड़ा अग्गें जंदा ऐ ते बड़ी तरक्की पांदा ऐ क्युंकि आक्खदे न कि मैह्नत दे फल बड़े मिट्ठे होंदे न ते ओह् मिट्ठे तां गै होंदे जे तुस मैह्नत करगे ते जे तुस आक्खगे खाली अस ते एह् करना ऐ ते मैह्नत साढ़े कोला होंदी निं ते ओह् अस कुछ करी निं सकदे ऐं ते इस वास्तै मैह्नत करना बड़ा जरूरी ऐ अज दे टाईम च ते मैह्नत करनी चाहिदी ऐ बच्चें ई सिक्खानी चाहिदी ऐ जे अस निं दस्सगे अपने बच्चे गी ते कुसै होर नै बी निं दस्सनी ते अग्गें जाइयै बड़ा मुश्कल होंदा बड्डे होइयै ते तां लोग आक्खदे साढ़े डोगरी बिच छोटे बच्चें गी थोह्ड़ा थोह्ड़ा कम्म दस्सदे रौह्ना चाहिदा जियां अस अपनी क्यारी च फुल्ल लान्ने उस्सी आक्खगे तूं गै राह् ते इस वास्तै एह् कम्म करने चाहिदे न खुशी बी होंदी ऐ कि साढ़ा बच्चा साढ़ा कल्चर फॉलो करा दा ऐ ते इस वास्तै ते सानूं किश मिलेआ नेईं पर जिनेंगी मिले दा ओह् ते करन ते जै शिरी राम